हैलो हाँ हाँ हाँ फूल का भी व्यवसाय करते हैं फूल भी है हाँ फूल गेंदा होगा अड़हुल होगा हाँ लाल वाला पीला वाला आपको जो चाहिए उपलब्ध कराएँगे देंगे हम हाँ गुलदावरी है कनेर है गेंदा तो आता है में बिकता है उसका हाँ हाँ उसका वज़न होता है एक माला जो है तो आपको साठ रुपए पड़ेगा वो कनेल कनेल का माला जो है तो आपको हम पच्चीस तीस करके देंगे हाँ वही पंद्रह बीस पंद्रह बीस ओ भी मिलेगा वो भी मिल हाँ वो भी पच्चीस करके देंगे है तो हाँ गुलाब भी है लाल वाला है उजला वाला है दो बैराइटी मेरे पास उपलब्ध है चालीस पचास सैकड़ा देते हैं चालीस को देंगे हाँ नहीं लाल वाला थोड़ा महँगा होगा ये उजला वाला कहते हैं लाल वाला आपको साठ सत्तर करके मिलेगा हाँ सैकड़ा और कौनसा फूल आपको चाहिए बताइए हाँ गाजर हाँ ओ भी मिलेगा वो तो माला बन ही के आता है कम से कम कम से कम अस्सी पचासी